ہیلو سر مجھے گھر چاہیے تھا ایک ہم سر ہمیں ایک گھر چاہیے رینٹ پہ چہیے جیسے سر رینٹ پہ گھر چہیے ہم کو تو گھر کیا جیسے صاف صفائی رینٹ پر رینٹ پہ کچھ دنوں کے لیے تو گھر صاف ہونا چہیے جیسے اور ٹائلس وائلس لگی ہونی چہیے گندگی نہیں ہونی چہیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ صاف ستھری ہو اور مارکیٹ کے پاس ہو اور سر سر سر سر اے سی والا گھر چہیے اے سی والا اے سی والا فل اے سی چاہیے مجھے گھر میں اچھا سر دو روم چاہیے سر پرائز کتنی رہے گی دونوں کی اے سی والے کی کتنا ارے سر دو چار ہزار کم کر دو اسٹوڈنٹ ہیں کالج والے تو آپ کی آفس کہاں ہے سر ڈومریا گنج یہ آپ کی آفس سڑک پہ ہے کہ اندر کہیں مارکیٹ میں ہے ہاں ہاں ہاں سر روم لونگا میں رینٹ پہ تو مجھے اوپر کے اوپر کی منزل دینا نیچے والا مت دینا سر میں بول رہا ہوں رینٹ پہ روم دینا تو اوپر کی منزل دینا کتنا لگے گا اوپر کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دے دیں گے ہم سر دے دیں گے ہم سر شکریہ آپ کا دے دیں سر دے دیں گے ہم شکریہ آپ کا میں کل صبح ان شاء اللہ آپ کے ملتا ہوں آ کے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ شکریہ